जोंनि न'खरनिफ्राय गेलेनाय गेलेनाय फोरोंजानो सुबिदा एबा थासारिफोरखौ जों फोर्स्ट आवनो बिमा बिफानियाव सोंनानै लाग्रोनांगोन आरो जुदि बिमा बिफाया गेलेनो सुबिदा होयो अब्ला जों फोरोंगिरिनिसिम थांनानै फोरोंगिरिजों रायज्लायनानै जों गेलेनो लुबैनाय एबा खेलाखौ जों फोरोंगिरिजों रायज्लायनानै गेलेनो हायो आरो सुबिदाखौ जों लानो हायो फोरोंगिरिया फोरोङाब्ला जों गेलेग्रा सुबुंफोरा रोङा बे खेलानि रुल्स एण्ड रेगुलेस'न्स फोरखौ मोजां फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां बोसोन लानानै जों खेलाफोरबो गेलेनांगौ जायो मानोना खेलानि रुल्स एण्ड रेगुलेस'न फोरखौ मोजां जों बुजिया लासैनो गेलेयाब्ला जों खेलाखौ मोजां देखायनाय एबा मोजां गेलेनो हाया बेनिखायनो जों खेलाखौ गेलेयोब्ला रुल्स एण्ड रेगुलेस'न गासैजोंहाय गासैजोंसो जों मोजां खेलाखौ गेलेनो हायो आरो दिन्थिनो हायो आरो खेला गेलेनायजोंनो जों गावनि लाइफ खौ मोजां दानो हायो आरो इयुनाव बे गेलेनायजोंनो इयुनाव गावनि रोंगौथिखौ सिनायथि एबा मिथिहोनो हायो सारा बुहुमावनो गेलेनाया मोनसेल' नङा गेलेनाया गोबां रोखोमनि गेलेनाय दं जेरै फुटबल काबाडि बास्केटबल क्रिक्रेट ख'ख' बायदि बायदि खेला गेलेग्रा दं बेनिखायनो जों गावबागावनि सुबिदाखौ नायनानै जों खेलाखौ गेलेनांगौ बेनो